हलो हलो हरि ओम दादी हा असां जेयस मिठाई वारा पिया ॻाल्हांयू तव्हां केरु पिया ॻाल्हायो हा मां ज्योति दादी पई ॻाल्हायां तव्हां केरु पिया ॻाल्हायो जाह्नवी केरु पुष्पा जी पोटी कीअं आहियो दादी मज़े में आहियो हा सभु ठीकु हा हा चओ अच्छा हा अच्छा दादी तव्हां खे वणियुव अरे छा थियो हा हा हा हू त आहे पर असांजी त डिलीवरी सही पहुतव न बांस वारा हुआ असांजी दुकान तां कॾहिं बांसी माल वेंदो ई कोन्हे असां सुठी तरहि चेक कंदा आहियूं अरे ईअं थी न थो सघे दादी असां हमेशह सुठो माल ऐं खरो माल विकिणंदा आहियूं अच्छा दादी हिन दफ़े ध्यानु रखंदासी माफ़ी था घुरूं ॿिए दफ़े असां सुठी तरहि ध्यानु रखंदासीं तव्हां खे चओ त उन जे बदिरां मां पैसा वापसि ॾियां या तव्हां खे ॿिया डोनट्स मोकिलियांव नवां ताज़ा हींअर ठाहियां आहिनि या नमकीन या बिस्किट पेस्ट्री जेको चओ तव्हां खे मां मोकिले छॾींदसि अरे दादी वरी तहे दिल सां माफ़ी थी घुरांव हाणे ॿिए दफ़े खां मां ध्यानु रखंदमि कि तव्हां जहिड़ा असांखां ग्राहक कॾहिं बि वापसि न मोटन इहो ध्यानु रखंदासीं हिन दफ़े ग़लती थी वई अद ईंदा त कोन आहिनि असां कॾहिं कंहिं ग्राहक खे बांसी या फ़ंगस वारा ॾींदा त कोन आहियूं पर अलाए कीअं तव्हां वटि अची विया हाणे ध्यानु रखंदमि पर मां इन जा तया तव्हां खे पैसा ज़रूरु वापसि मोटाए ॾींदसि हा हा दादी असां ॿिए दफ़े खां हमेशह हर कंहिं ग्राहक खे ध्यानु ॾींदासीं तव्हांखे ई न हर ग्राहक खे सुठी तरहि ध्यानु ॾींदासीं तव्हां असांखे ॿुधायो इन जे लाइ धन्यवाद घणे ई त असांखे ॿुधाईंदा बि कोन आहिनि ऐं दुकान ते अचणु छॾे ॾींदा आहिनि पर तव्हां महिरबानी करे असांखा ज़रूरु वठिजो हिन दफ़े ग़लती थी वई ॿिए दफ़े इहा ग़लती कॾहिं बि न थींदी दिलि सां माफ़ी थी घुरां हा हा दादी अचो अचो खारी जाम ताज़ा ताज़ा तव्हां खे ठाहे करे ॾींदासीं पकु अचो हरि ओम ठीकु आहे दादी पर ज़रूरु अचिजो असांजी दुकान ते हरि ओम दादी हरि ओम हरि ओम